मेरे यहाँ के वर्तमान विधायक सुरेश राजी है जो जिसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और उनसे मेरे काफ़ी नित्य प्रिय संबंध है मित्रतापूर्ण संबंध है वो व्यक्ति उसे जब भी कभी भी कोई समस्या या कोई भी पे चर्चा करनी हो तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसी प्रकार हमारे यहाँ के अगर सांसद को भी देखा जाय तो वहाँ के सांसद का भी बहुत उनका भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है और वो हर जगह उपलब्ध रहते है अधिकांशतः विधायक से जो बातचीत होती है किसी समस्या पे वो क्षेत्र के विकास पर ही चर्चा अधिकांश होती है जिसपे वो व्यक्ति बड़ी ध्यान से सुनते भी है और समस्यायों को का सोलूशन भी करते है साथ में वो समस्या का समाधान भी करते है साथ वो ये भी जानना चाहते है की समधान में किस प्रकार से किया जाए उसका भी एक वर्ष भी आसानी से वो एक उत्तर भी और समाधान भी लेते है ये एक विधायक की बहुत अच्छी विशेषता होनी चाहिए जो की सुरेश राजी में है सुरेश राजी बहुत ही अनुभव वाले व्यक्ति है और एक वो हर समय उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भी है